जी सर मेरी सरस्वती पुस्तक भंडार वाले से भाई से बात हो रही है हाँ तो भैया मेरे को ये पूछना था आपसे

हाँ सर भैया ये अपने यहाँ मतलब मुझे कैंची पेपर के लिए स्टेप्लर मार्कर कैलकुलेटर ये सब चाहिए रहेगा इन सबका तो मतलब आप अच्छा अच्छा तो उसका क्या रेट रहेगा अपना अच्छा सिक्स थाउजेन

अच्छा अच्छा तो आपका ये रेट तो मतलब बहुत मतलब हाई लग रहा है मेरे को और मतलब ये कैंची का रेट क्या है सेवेंटी और मतलब पूरा जो पैक रहेगा पूरा पैक कितने का रहेगा अरे मुझे एक कैंची का मतलब पूरा क्या है एक सेट चाहिए रहेगा हाँ मतलब बॉक्स में हाँ अच्छा अच्छा तो मतलब कितने पीस रहेंगे इसमें अच्छा अच्छा तो मतलब आपका ये रेट तो बहुत ज्यादा लग रहा है तो मतलब आप कुछ लेस कर सकते हैं क्या उसमें अच्छा कित अच्छा अच्छा तो टेन पर्सेंट मतलब उसमें डिस्काउंट करके क्या आएगा रेट अच्छा अच्छा और पाने के बाद नहीं वो क्या है मैं बाहर थी इसलिए मुझे अगर फोन पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो मतलब ज्यादा सही रहता

अच्छा अच्छा अच्छा तो ठीक है मतलब कि ये सही से लगा लीजिए आप और फिर मैं आपकी शॉप तो आ ही जाऊँगी फिर मुझे रीजनिंग की बुक वगैरह भी चाहिए रहेगी हाँ ठीक है तो फिर आप मतलब करवा करा दीजिएगा है न ठीक है फिर मैं कल आती हूँ आपकी शॉप ओके ठीक है सर